नेरे नांऽ बलबीर ऐ नमें पैंथल ब्लाक दा रौह्ने आह्ला आं साढ़े इद्धर साढ़े जम्मू च साढ़े जम्मुऐ बस्सें च बहुत जादा रश रौंह्दा बस्सें च रश की रौह्ंदा की के जम्मू इक मन्दरें दा शैह्र ऐ जम्मू इक मन्दरें दा शैह्र ऐ बड़े दूरा दूरा दा जात्तरू आंदे इद्धर दर्शन करने इद्धर माता बैष्णो ऐ उद्धर बी बड़ा रश रौंह्दा बड़ा रश रौंह्दा अद्ध तों जादै अद्ध कशा जादै रश रौंह्दा ओह्दे बाद च इद्धर साढ़ै बस्सें इच रश ओह्दे कारण होंदा की के बहुत जादै लोक आंदे इत्थै बहुत जादै लोक औंदे इत्थै साढ़े इस एरिये च जम्मू च हून एह्दे आस्तै गोरमैंट ने केह् कीते दा ट्रेना बी लाई दि्यां पर ट्रेन च बी बड़ा रश ऐ ज्हाज बी औंदे ओह्दे च बी बड़ा रश ऐ